बार्देस तालुक्यांतलें चडशें म्हत्वाचें खाणे की आवडटे खाणे लोकांचे जर म्हणश्यात जाल्यार खतखते खतखते म्हळ्यार सगळ्या तरेच्यो वेगवेगळ्या तरेच्यो खूब भाजयो हाडप आनी एकीकडे करून त्यो शिजवप आनी तेका बऱ्यापेकी मसालो करून घालप पूण तूमकां एक खबर हां न्हू हे जर खतखते करतलो जाल्यार तीरफळां म्हणटात न्हू तेचो मात्र उपयोग करूकूच जावो जाल्यारुच त्या खतखत्याक खरी रूची आनी गोंयांत सादारण सगळ्या लोकांक ते करपाक येता